اتر پردیش کے اندر اگر کاشتکاری کی بات کی جائے تو اتر پردیش کے اندر بہت سارے کسان رہتے ہیں اور وہ دن رات اپنے کھیتوں میں محنت کرتے ہیں اور جب وہ محنت کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اس کا فائدہ نظر نہیں آتا حالانکہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سرکار کے ذریعے اس کا فائدہ نظر نہیں آتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم کے ذریعے کبھی موسم برسات کا ہو جاتا ہے تو کبھی خشک کا ہو جاتا ہے اس کے کارن اتر پردیش کے کاشتکار لوگ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کا نقصان سرکار کے تحت سے ہوتا ہے سرکار کو چاہیے کہ ان کی محنت اور ان کی مزدوری کو دیکھ کر ان کا جو مزدوری ہو جو ان کا ریٹ لگے اس پر سرکار کو نظر رکھنا چاہیے